हैलो अंजी अंजी कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं एड्रेस केह् ऐ थुआढ़ा एह् ठीक ऐ एह् ठीक ऐ असें एह् ठीक कोई निं अस पुज्जे दस्स मिंट बिच कोई गल्ल निं एह् कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं आए दस्स मिंट च